हमर सभसँ प्रिय खेल जे हइ एथलेटिक्स हइ आ कबड्डी हइ एहिमे जे हइ हम अभी तऽ शिक्षकके रुपमे काम कर रहलि आ हमेशा जे हइ सरकारी विद्यालय सभके जे हइ खेल प्रतियोगिता होइत रहै छै ओकरा लेके बच्चा सभके हम सभ ट्रेनिङ्ग कराइके ओकरा सभके जे हइ पार्टिसिपेट कराबै छियै सभ जितना भी खेल है ओहिमे दौड़ होइ छै सए मीटर दो सए मीटर चार सए मीटरके दौड़ होइ छै आ ओकरा बाद जे हइ लोङ्ग जम्प हाइ जम्प आ भाला फेंक डिस्कस थ्रो चक्का फेंक हँ उसके अलावा जे हइ ऊँची कूद लम्बी कूद होइ छै आ कबड्डियो सभके होइ छै ओहिमे बच्चा सभके हम सभ जे हइ सिखा उखाके सभ ट्रेनिङ्ग देके चाहे जिला लेवल सँ राज्य लेवल तकले हम सभ लेके जाइ छियै बच्चा सभ भी खुश होइ छै खेलके प्रति हमरो मोन लगलक बच्चो सभके मोन लगलक हँ तऽ खेलमे स्वास्थ्य ठीक रहै छै